नमस्ते सर जी सर बताइए

जी जी सर जी जी सर हमारे तो हाँ सर हमारे बीज भंडार की बहुत बड़ी दुकान है सर हमारे यहाँ सभी प्रकार की बीजों का संकलन आपको मिल जाएगा सर आपको किस तरह की बीज चाहिए आपको सब उपलब्ध होगा सर यहाँ पे

जी जी सर जी सर सर धान में है सर सुमन है बासमती है क सर कोई सा भी है ए टु जेड धान है सर जो आपको चाहिए सर आप बताइए आपको कौनसा धान चाहिए सर हाँ सर अच्छी क्वालिटी के बीज हैं सर हाँ हाँ जी हाँ हाँ सर ये जो हाँ सर ये जो आपने बताया सर ये अच्छी क्वालिटी के बीज हैं सर इसकी पैदावार अच्छी होगी सर और कम

हाँ सर इसकी आ जाएगी सर आपको ढाई सौ रुपए की आ जाएगी सर हाँ सर एक एक किलो में सर आपको ढाई सौ रुपए भी मिलेगा सर एक किलो

हाँ सर सर हाँ सर आपको बड़ी वाली बोरी मिल जाएगी सर पाँच सौ रुपए की सर मिल जाएगी आपको जी जी सर नहीं बढ़िया क्वालिटी है सर आपको जैसा भी चाहिए सर आपको बढ़िया क्वालिटी के सर मिल जाएँगे वो हाँ सर जो पैदावार में सर आप कोई सा भी ले लीजिए सर इसमें पैदावार को सब एही बढ़िया है सर कोई दिक़्क़त नहीं आप हाँ सर बासमती हाँ सर वैसे बासमती की जो पैदावार है सर बढ़िया है सर

हाँ हाँ जी जी हाँ हाँ सर जी सर आपको मिल जाएगा सर सभी सर बीज में सर आपको चाहे ओ कोई सा बीज चाहिए सर किस चीज़ का बीज चाहिए सर आपको अच्छा सर तो ये के बीज चाहिए थे आपको हाँ सर ये तो भिंडी का भी मिलेगा सर आपको और आलू का भी बीज मिलेगा सर आपको जैसा चाहिए सर आपको मिल जाएगा टमाटर का भी बीज मिलेगा सर हाँ सर आपको सर आपको कम रेट में सर आपको बढ़िया क्वालटी के बीज मिल जाएँगे सर जी हाँ सर जी जी सर ओ ओके सर ओके सर नमस्ते जी नमस्ते सर